भारत में महत्वपूर्ण तो बहुत सारे हैं इस जोधपुर में मेहरानगढ़ क़िला उदयपुर की झीलें हैं कश्मीर है अजंता एलोरा की गुफ़ाएं हैं और दिल्ली का लाल क़िला है या आगरा का ताज महल है या कुतुब मीनार है यह बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत में अक्सर टूरिस्ट उसको देखने के लिए आते हैं और इनका सब से बड़ा अट्रेसन ये रहता किसी भी ऐतिहासिक इमारत को देखना जैसे पुराने जैसलमेर का क़िला और बीकानेर का क़िला और यह सब चीज़ें टूरिस्ट में और ऐतिहासिक तौर पर आज भी सीना ताने खड़ी है और टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रही है यहाँ पर सब से ज़्यादा लोग फॉरेनर्स यहाँ पर आते हैं इसको देखने के लिए क्योंकि ऐसी चीज़ें बाहर कहीं भी नहीं देखी जाती जो कि हमारे भारत में देखी गई है तो इन सब का बहुत पूर्ण योगदान है जो कि भारत की इकोनॉमी को बढ़ाती है और अभी नए में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनवाई है मोदी जी ने वो भी अट्रैसन बढ़ता जा रहा है उसमें और अयोध्या में जो राम मंदिर बनने जा रहा है उसके भी बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं